हाँ लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी नई चीज़ें पकाने की कोशिश की जैसे वड़ा पाव हुआ पाव भाजी हुई चाऊमीन हुआ मंचूरियन हुआ घर पे ही मैंने एक दिन बिरयानी भी बनाने का कोशिश किया था और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं नई नई तरह की सब्ज़ियाँ नए नए तरह के पकवान बनाए मैंने और बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाने की कोशिश की उनमें से कुछ चीज़ें अच्छी भी थी कुछ चीज़ें अच्छी तरह से नहीं बनी थी तो उनका स्वाद अच्छा नहीं था और कुछ चीज़ों का स्वाद बहुत अच्छा भी था जो घर में सभी को बहुत पसंद भी आया था